में पैह्लवान रैस्ट्रांट च अपनी सहेली अंकू आस्तै कलाड़ी कुल्चा आर्ड़र करना चाह्न्नी आं ते में दस्सना चाह्न्नी आं कि मेरी स्हेली जेह्ड़ी ऐ ओह् श्री माता वैश्णो देवी यूनिवर्सिटी दे जेह्ड़े मकान ऐ उद्धर रौंह्दी